अ र' जोङो दाहोना लावखार लायोमोन आरो गोदो लावखाराथ' मैसौ गुमो मोसौ जोंना गोदो मैसोसो मैसो गुमो आमफ्राय बिसोर सिफुं दामै दामै मैसो गुमगोन आरो बिफांआव गाखो गाखो सिफुं दामै दामै मैसौ गुमगोन लावखारफ्रा आरो दाहोनाफ्रा हालेवनाय समावबो फुङावनो फासतायावनो हाल हुअनलांगोन हाल होलांगोन हाल होलांनानै बिसोर हालेवहैगोन ओमफ्राय जोङो हिनजावफ्रा दाउला गेसेरबानो सारिथायावनो जों ओंखाम संगोन सारिथायाव ओंखाम संसै बानलु बाथोन जोंनाथ' गोदो बानलु खुबैयो बानलु फोरानो बांगाल बानलु फोराननानै जों बस्थायाव सोयै सोयै दोनो बेखौ जोङो दैलाङाव बानलु गोरान बाथोन देनानै लाङो ना दंबा ना बाथोन देबाय खांख्राइ देनानै दुब्लियाव लांसै जों ओंखाम गामब्ला फामैनो ओंखाम लांसै दाहोना लावखारनो रुजुन रुजुन लांसै गाग्लि फाफेर फाफेर दै लांसै जों ओंखाम लाङोमोन जों ओमफ्राय बिसोरो हालेवहैग्रोनोसै जोंहाबो गायनो थांसै हालजों समान समान जोङो माबार हाथारथों माबार हाथारथों नङोसै जोंहाबो अ र' हालेवनाया फिनथाम फिनथाम एवनांगौ आरो नांगोलजों जोंना गोदो नांगोलजों नांगोलसोमोन खेबसे खारहायदेरबाय खारहायखांनानै उनाव सामारहोबाय सामार होखांनानै बर' होबाय बर' होबाथाय फुदो फुथुमदो साननै गाहाम फुथुमनां फुथुमखादो आन आलिया बर' होबाथाय खोदो हाल फुङाव हालेवबाय सानाव दैया सोनानै गारबोबाय हाया रुइबाय होमबाना मैसौ हालि नालाय ब्ला ब्ला हालेवनोसै बिसोरो जि दोमोन दोमोन दोमोन दोमोन जानोसै हा गोमोना जाहा हिनजावफोरा गायदो खामला हाजिरा सोनानै फुं बेलासे फुं बेलासे गायनोसै जों बायामोन ज' ज' गायनाय ज' ज' फुनाय खोथिया फुनाय माइ गायनाय एन्थारास सो मोनोमोन जोङो आरो दुब्लियाव ना गुरनाय ना गुरनोसै जोङो जान्जियाव खबाय खानानै जेखाइजों ना गुरनोसै नायाबो खबायफ्रामै मोनसै जों बिखौ सायनानै फोरानो आरो गायखां फुखां आसिन आसिन कातिगाव ना बान्दो खालायनोसै हौवाफ्रा ना बान्दो खालायनानै नाया नांगोन जि नांगोन बे नाखौ जोङो सायनानै फोरानसै सान्दुङाव फोरनग्रोनोसै सान्दुङवा फोराननानै जोङो अदाबाव अर जलायनानै अराव अर जरायनानै अरजों फोरानो सान्दांगायाव सानद्रियाव सान्दांगायाव फोरानगोन जोङो बेखौ जेला रानबाय होमबाना जोङो नाफाम देयो आरो जोंहा नाफाम देग्रा नेम बर'नि जोङो बर'नि नेम बर'नि खाल्सार बे हौवाफ्रा औवा बुरखाखौ नाफाम हासुं हास'नानै होयो बे नाफाम हासुंखौ जोङो सुयो आराम मानजिहरो बिथर मानि मानजियो जोङो मानजिनानै फोरानो नाफाम हासुंखौ फोराननानै ओमफ्राय नाखौ जोङो थास' थास' हानोसै रानबाथाय थास' हानानै थास'खौ निलि गारग्रोयो सावनि निलिखौ निलिखौ गारनानै हास' हास' फोरानबाय सुनानै फोरानबाय आरो निलि गारबाय सुबाय फोरानबाय जेला बे थास'वा रानबाय जोङो उवालाव देनोसै थास'खौ फोमोनग्रोनोसै थास' रानबाथाय थास'खौ फोमोननानै नाखौ होनोसै नाजों थास'जों मिसाल देनोसै जोङो दुफु दुफु अन देनाय बादि देनोसै देनानै जोङो औवा हासुङाव सोनोसै औवा हासुङाव दोसो दोसो दोसो सोयो जोङो खादौजों बे ओंखाम हायग्रा जुमाइ हायग्रा खादौजों जोङो दोसो दोसो दोसो सोनोसै सोनानै बरथिब जाहां जाबाथाय संख्रि इसे होग्रोनोसै एम्फौ नाङिनि सेविनि मोनाम माबायिनि गेसाव मोनामिनि संख्रि होनानै थालिर बिलाइखौ जोङो नारसोनोसै हासुङाव नारसिननानै फिननै फिनसेखौ सिङाव सोग्रोबाय थालिर बिलाइखौ ओमफ्राय सायाव खाथेबावबाय सायाव खाथेनानै जोङो हा लेरथे ओमफ्राय सि खाथेबावबाय सि खाथेनानै ओमफ्राय हा लेरथेबाय जोङो हा लेरथेबाथाय जेबो गैला बैसाग माससिम जादो ओमबाना जि बुरजा बुरजा सयथा गाहाम हासुं दसथा गाहाम हासुं देयोमोन जोङो बुरजा बुरजानो बैसाग माससिम जायोमोन आबै